हॅलो म्हाजें नांव सारा नईक म्हाका विचारपाक जाय आसलें की ट्रेन खंयची अवेलेबल आसा आतां अर्जंट जाय आसली म्हाका म्हाका टिकीट बूक करपाक जाय आसली गोवा टू मुंबय सो म्हाका अर्जंट जाय आसलीं सो खंयची अवेलेबल आसा ट्रेन प्लीज म्हाका सांग